सुन्दर और आकर्षण पोर्ट्रेट के लिए हमें उस कई अच्छी जगह अच्छे स्थान को ढूढ़ना पड़ता है फिर देखते हैं कि किस जगह से वो किस जगह से कितना सुन्दर आएगा और इसमें कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं कि हम कौन से साइट से क्या ले रहे हैं जैसे अगर सूरज डूब रहा है तो उसकी पोर्ट्रेट बहुत अच्छी आते है हमें पहले और पोर्ट्रेट लेने के लिए हमें अच्छी अच्छी वैसे तो वैसे तो अपन जिस चाहे चीज से ले सकते हैं लेकिन अपन के पास अगर जितनी अच्छी चीज होगी उतनी अच्छी अपन पोर्ट्रेट ले सकेंगे अपन को अपनी चीज यंत्र को साफ रखना चहिए जिससे आपकी पोर्ट्रेट खराब ना हो और मौसम का भी थोड़ा ध्यान रखना चहिए किस प्रकार का मौसम है अगर मौसम थोड़ा अच्छा है तो ठीक है नहीं तो अगर धुआँ उवाँ है कहीं मिट्टी विट्टी की वजह से तो पोर्ट्रेट इतनी अच्छी नहीं आती है मैं कई बार बहुत अलग नई नई प्रकार की पोर्ट्रेट ट्राइ करता रहता हूँ जैसे मैंने कभी जानवरों की कहीं पहाड़ों की जा के कई से घर की और रोड पे आने जाने वाले लोगों की पोर्ट्रेट लेता रहता हूँ तो पोर्ट्रेट मेरे लिए एक बहुत कहना चाहता हूँ कि पोर्ट्रेट लेने लेते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि आप उसे किस प्रकार से ले रहे हैं